नमस्कार जी मुझे वहाँ दिल्ली घूमना है जी सर मुझे दिल्ली घूमना है दिल्ली में लाल क़िला क़ुतुब मीनार चिड़ियाँघर तो बताइए कितना लगेगा रेट मतलब तो बताएँगे सर कितना रेंज वहाँ पर लगेगा पैसा ऐसा कुछ बताएँगे आप दस दिन के दस दिन के लिए आना है घूमने के लिए मुझे नहीं तो मुझे रहने की खाने की सब व्यवस्था वहाँ पर चाहिए पाँच दिसंबर से पंद्रह दिस दिसंबर तक मुझे वहाँ पर रुकना है तो दस दिन का कितना लगेगा कुछ बताएँगे आप बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं अभी हम दूसरे से बात किए थे तो बहुत कम बताए थे हमको दस बारह हज़ार मिले दस बारह हज़ार बोले थे प आप पच्चीस हज़ार बता रहे हो यह नहीं होटल में रुकने का मतलब व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए सही बिल्डिंग मिले खाने पीने का सब कुछ मिल और इंडिया इंडिया गेट भी मुझे घूमने जाना है लाल क़िला चिड़ियाघर इतने पैसे में सब हो जाएगा रंजना तो कुछ कम करके बताइए आप ज़्यादा बता रहे हैं रेंज इतना बताएँगे तो कहाँ से होगा बस एक ही दो हज़ार पाँच लोग रहेंगे हम हम लोग पाँच लोग रहेंगे पाँच लोग रहेंगे हम लोग जी और कोई जगह है वहाँ घूमने का चलो बहुत है एक लाल क़िला चिड़ियाघर और इंडिया गेट का तो मुझे पता ही है

जी चलिए सोच कर आपको बताएँगे अभी ठीक है